आङो दाखालि बुधबार बाजाराव दाबा बायदोंमोन दाबानि दामा एसे खमानोमोन आरो बारा गोबौ बायदि मोनाखैमोन आङो न'आव लाबोनानै बिराद मोजां मोनदों सिखाखौ गोबौआनो बे सिखाजोंनो मैगं थाइगं हायो आङो जोगोनारफोराथ' बिराद गोरा होमबाबो जोगोनारफोरखौनो इजियैनो हानो हादों हाखावनो हादों बिराद मोजां मोन्दों आरो बे दाबाखौ आङो